اتر پردیش جو ہندوستان کی روحانی اور ثقافتی شناخت کا مرکز مانا جاتا ہے اپنے تہذیبی ورثے کا جشن مختلف مذہبی ثقافتی اور لوک میلوں کے ذریعے شاندار انداز میں مناتا ہے یہاں کے لوگ اپنی روایات عقیدے اور فنون لطیفہ کو زندہ رکھنے کے لیے سال بھر رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں برسانہ کی ہولی برسانہ جو شری رادھا کا گاؤں ہے وہاں کی لٹھمار ہولی پوری دنیا میں مشہور ہے اس میں خواتین مردو پرلاٹھیاں چلاتی ہیں کائش کیلاش میلہ یہ میلہ بھگوان شیو کی یاد میں منایا جاتا ہے جہاں مختلف جھانکیاں بھجن اور رقص کے ذریعے دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں زندہ کی جاتی ہیں نمبر تین عیسائی تیوہار اتر پردیش میں عیسائی برادری کرسمس جیسے تیوہار بھی پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ مناتی ہے دیہی میلوں اور لوک ناچ مختلف اضلاع میں دیہاتی میلے ناچ گانے اور لوک تھیئیٹر رام لیلا نوٹنکی کے ذریعے عوام اپنی ثقافتی اور تاریخی داستانوں کو نسل در نسل منتقل کرتے ہیں اتر پردیش میں ان تقریبات کے ذریعے لوگ صرف تفریح نہیں کرتے بلکہ اپنے روحانی تاریخی اور سماجی ورثے کو فخر سے مناتے ہیں زیادہ